हमरा जिला सुपौल जिलामे बहुत तरहके पूजा स्थल जे छै से यऽ जेनाकि बाबा तिल्हेश्वरके मन्दिर दुर्गा मन्दिर सुपौल दुर्गा मन्दिर आओर गाँवमे भी बहुत तरह चारू तरफ जे छै से महावीर मन्दिर आओर बगलमे लक्ष्मीनाथ गोसाईंक मन्दिर आओर धरहारा मन्दिर विष्णुपद मन्दिर एहि तरहके बहुत प्रसिद्ध मन्दिर छै पूजा स्थल जाहिठाम लोक भक्तजन सब बहुत भारी मात्रामे भीड़ उपस्थित रहैत छथि आओर सावन मासमे बाबा तिल्हेश्वरके मन्दिरमे बहुत भीड़ लागैत यऽ बहुत दूर दूर सँ भक्तजन सब आबैए पूजाके लेल आओर बहुत आसपासके गाँवसँ जे छै से आओर भी अलगो अलग जिलासँ लोक सब आबैत छथि बहुत दूर दूर सँ आओर हमर जिलामे बहुत तरहके पाबनि जे छै से मनाओल जाइत यऽ जेना भेल सावनके बाद भादवसँ सुरूह होइत यऽ चौड़चन पाबनि होइत यऽ तकर बाद दीपावली छैठ

अहिना अहिना हमरा सबके जे छै से आओर भी बहुत तरहके जे छै से पाबनि मनाओल जाइत यऽ जेना घड़ी पाबनि भेल रक्षाबन्धन भेल भैयादूज भेल ई सब हमरा सबके लेल मैथिलमे बहुत मायने राखैत छै